राज्य परिवहन की गुणवत्ता भारत में ठीक ही है उतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है हालांकि भारत में यात्रा करना सस्ता है बाकी उतना अच्छा मतलब आरामदायक नहीं है भारत में जो परिवहन व्यवस्था है वह सस्ते के नाम पर बहुत ही सस्ती है खराब गाड़ियाँ डीले होती हुई ट्रेनें है तो बिल्कुल ही आरामदायक नहीं होती बसें भी जो ऐसी हैं वो बीस बीस पच्चीस पच्चीस साल पुरानी बसें रहती है जिसकी सेट टूटी हुई रहती है बारिश में बसों में अंदर तक पानी आता है ट्रेनें डिले हो जाती है ट्रेनें रिजर्वेशन करने के बाद भी टिकटें रद्द हो जाती है ट्रेनें रद्द होना तो भारत में आम ही है सरकार को इस चीज में काफ़ी काम करना चाहिए क्योंकि भारत की जो परिवहन व्यवस्था है खैर ये भी चीज है कि अलग अलग राज्य में भारत में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं कुछ राज्य की काफ़ी अच्छी है जैसे अगर हम गोवा की बात करें या हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की जो परिवहन व्यवस्था है वो बाकी राज्यों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है वैसे भारत में हर जगह जाने का साधन तो हैं पर डेली बेसिस पर नहीं हैं वहाँ पे लोग हर कभी नहीं जा सकते अगर किसी को इमरजेंसी है एकदम जल्दी ही जाना है तो ऐसी कुछ व्यवस्था पाई नहीं जाती बाकी भारत के हर कोने में हर जगह भारत में अपने राज्य परिवहन और भारत परिवहन में जो भी सुधार हैं उनको करने के लिए तोड़ी सी और मेहनत करने की आवश्यकता है